जेह्ड़ा साढ़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ इंडिया दा होर साढ़े जम्मू जम्मू प्रांत दा बी बहोत ई अच्छा ऐ होर तुसेंगी पता ऐ कि अंग्रेजें थमां चलदा आवा दा ऐ की सारें इंग्लिश भाशा पढ़नी ऐ होर वर्नैकुलर साढ़ी मात्तर भाशा ऐ डोगरी हिंदी बी अस पढ़ा नेआं होर निक्कियें क्लासें कोला लेइयै बड्डियें क्लासें तगर कॉलेज लैवल तक्क अस एह् सब कोर्सेज़ अस पढ़ा नेआं अलग अलग कोर्सेज़ होंदे तुसेंगी पता ई ऐ नमीं ऐजूकेशन पॉलिसी आई ऐ जिस्सी नैप्प आक्खदे नैप्प नैप्प दे तैह्त एह् ऐ कि बच्चें गी बड़े ज्यादा सूह्लता प्रोवाईड कीतियां जा दियां कि ओह् वोकेशनल कोर्सेज़ बी पढ़न गे ते स्किल कोर्सीज बी पढ़न गे ऐवीलिटी इंहैंसमैंट बी पढ़न गे होर मल्टी डिक्शनरी बी पढ़न गे तां कि एह् इक्क बच्चे गी इक्क इक्क जगह निं केंद्रित ओह्दा ध्यान र'वै जेह्ड़ा बच्चा जेह्ड़ी जेह्ड़ी कैपाविलिटी दा ऐ उत्थें उत्थें चली जाए एह् टैकनोलॉजी दा बड़ा बड्डा रोल ऐ पैह्लें केह् होंदा कि अस कताबी कीड़ा बनियै रेही जंदे हे साढ़े कोल इंटरनैट्ट दी फैसिलिटी नेईं होंदी ही अस कताबें च डुब्बे दे रौंह्दे हे अस अग्गे पिच्छे दीन दूनिया दी चीज़ां नेईं दिक्खी सकदे हे फिर जि'यां के आस्तै आस्तै जि'यां एह् स्मार्ट फोन चली पे न होर साढ़े स्कूल कॉलेज च स्मार्ट बोर्ड लग्गे दे न ऐल्लईडी लग्गी दियां न होर बच्चें गी बड़ा हर चीज़ उं'दी हर चीज़ दे उं'दे हर कोर्स दे टॉपिक न उ'नेंगी दिक्खने दा लाईव दिक्खने दा टीचर उ'नेंगी दस्सी ओड़दे न जि'यां उ'नेंगी लिंक्स दिंदे न जेह्ड़े लिंक्स आक्खने आं डोगरी च इ'नेंगी इंग्लिश च आक्खने आं य़ूआरएल्स जेल्लै बच्चें गी देओ ते इं'दा सिद्धा उं'दा उ'नेंगी पूरी पूरी कताब जेह्ड़ी ऐ ऑनलाइन खुल्ली जंदी ऐ लेकिन ऐसा निं ऐ जि'यां टेक्नोलॉज़ी आने कन्नै बच्चें गी इक्क थाह्रै पर बड़ा सारा फायदा बी होआ ऐ ते नुकसान एह् बी होआ ऐ कि बच्चे स्क्रीन टाईम ज्यादा दिक्खदे न होर स्क्रीन टाईम कन्नै उं'दियां अक्खीं बी इफैक्ट होआ ऐ होर उं'दे आपस दे जि'यां भैन भ्राऽ दे आपस च गल्ल बात होंदी ही पढ़ाई गी लेइयै होर समाजिक विशें पर चर्चा होंदी ही ओह् घट्ट होआ दी ऐ क्योंकि सारे अपने अपने फोन पर गै लग्गे दे रौंह्दे न पर जेह्ड़ा ऐजूकेशन सिस्टम ऐ ओह् टेक्नोलॉज़ी आने कन्नै बाद्धा ई होआ ऐ कि एह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ क्योंकि इसलै जेह्ड़ा लेटैस्ट चला दा ऐ ओह् ग्लोबल वल्ड ऐ ते जेह्ड़ी दूनिया इक्क ग्रांऽ बनियै रेही ऐ जिसी ग्लोबल विलेज़ आक्खदे न एह् ग्लोबल विलेज़ सिटी बनियै रेही ऐ ते ओह् ग्लोबल विलेज़ असेंगी असेंगी एह् करना बड़ा जरूरी होई जंदा ऐ कि बच्चें गी इंटरनैट्ट फैस्लिटी होऐ आईसीटी आईसीटी जेह्ड़ा अस आक्खने आं लेटैस्ट कम्युनीकेशन टैक्नोलॉज़ी आईसीटी दे टूल्स बड़े गै लोड़दे न बच्चें गी क्योंकि इक्क ते इं'दा कोर्स बड़ा डाईव्रसिव आई गेआ ते इस आस्तै जम्मू प्रांत च जिन्ने बी कॉलेज न जिन्ने बी स्कूल हैन होर कॉलेज हैन जेह्ड़ा बी स्कूल ऐजूकेशन सिस्टम ऐ जां हायर एजूकेशन सिस्टम ऐ उ'नें जगह जगह इंटरनैट्ट फैस्लिटी ते कन्नै स्मार्ट बोर्ड दा उपलब्ध कराए न विद्यार्थियें गी तां कि ओह् अच्छे तरीके कन्नै पढ़न हून एह् ऐ कि विद्यार्थी इक्क जगह ओह् हून कताबें च बी दिक्खदे न ते सेम चीज़ ओह् बोर्ड परा बी दिक्खी लैंदे न उ'नेंगी बड़ा फायदा होंदा ऐ क्योंकि उ'नें इक्क तू डरैक्ट डरैक्ट इक्क ते अस इ'यां आक्खगे कि उ'नें सिद्धा सिद्धा प्रचार होई जंदा कि ते एह् चीज़ इ'यां होई सकदी ऐ ते ओह् पढ़दे न ते उ'नेंगी बड़ा अच्छा कंसेप्ट उं'दे मनै च बेही जंदा ऐ इस वास्तै आईसीटी टेक्नोलॉजी जेह्ड़ी ऐ एह् जम्मू च आने कन्नै स्कूल ऐजूकेशन हायर ऐजूकेशन गी बड़ा फायदा होए दा ऐ कन्नै कन्नै जि'यां जेह्ड़े स्मार्ट बोर्ड न उं'दा एह् बी ऐ कि उं'दे कन्नै बड़ा उं'दे प्रचार कन्नै बड़ा उं'दे लगाने कन्नै साढ़े अपने कॉलेज च बड़ा फायदा होआ ऐ साढ़े सर होरें बी साढ़े प्रिंसीपल सर होरें बी कोई बी ऐसी कक्षा निं ऐ जेह्दे च स्मार्ट बोर्ड लग्गे दे निं होन ते स्मार्ट बोर्ड दियां बड़ियां स्हूलतां असेंगी स्मार्ट बोर्ड दियां बड़ियां स्हूलतां बच्चें गी प्रोवाईड देई दित्तियां कन्नै गै इक्क गल्ल होर बी ऐ कि जि'यां दो साल करोना रेहा दो साल जेल्लै करोना रेहा ते करोना च जि'यां कि फेस टू फेस क्लासां नेईं लग्गी सकदियां हां ते उसलै बी एह्दा टेक्नोलॉज़ी दा पूरा यूज़ कीता दे तैह्त असें कलासां लेइयां ऑनलाइन क्लासां असें पेपर बी बच्चें दे ऑनलाइन कराए

ऑनलाइन जेल्लै असें पेपर कराए ते ओह्दे बाद असें ऑनलाइन गै चैक्क बी होए ऑनलाइन असें प्रैक्टिकल लैते ते उसदे कन्नै केह् होआ कि बच्चे दे साल वेस्ट निं होए ते इस वास्तै टेक्नोलॉजी दा बड़ा फायदा ऐ टेक्नोलॉजी दे फायदे कन्नै असें असें एह्दा बिल्कुल बी निं भुल्लना चाहिदा एह्दे कन्नै असेंगी बड़ा फायदा बी होआ ऐ